बेंकाव साख्रि मोन्नो थाखाय सासे सुबुंआ बेचेलर दिग्री थाखाथारनांगोन थाथारनांगोन ओमफ्राय बिनि अनगा आरो जुदि बेहा दिग्री बा मास्तार दिग्रीया बेंकिं बा बिजनेस बिजनेस बा चार्तार एकाउन्तेन्त बे बेबायदियाव जुदि बेहा माबाफोर कर्स फरायनाय दंबा बेंकाव मोन्नो बा गोर्लैसिन जायो आरो